अॼुकल्ह जा माण्हू वेस्टन डांस खे ॾाढो पसंदि कया विया आहिनि ॿार ऐं नंढा वॾा बुज़ुर्ग जेके आहिनि ॾाढी दिलचस्पीअ सां वेस्टन डांस खे ॾाढो शौक़ सां कंदा आहिनि वेस्टन डांस हिकु ॾाढे सुठे तरीके जी डांस आहे टीवी मोबाइल में सभिनी में जेके आहिनि वीडियो ठाहींदा आहिनि ऐं वेस्टन डांस खे ॾाढो महत्व ॾींदा आहिनि वेस्टन डांस में जेके आहिनि बुज़ुर्ग बि ॾिसी करे उन में पंहिंजा वीडियो ठाहींदा आहिनि ऐं ॿार बि ॾिसी करे वीडियो ठाहींदा आहिनि ऐं डांसूं कंदा आहिनि अॼुकल्ह जे दौर में सभई डांसुनि जो ॾाढो शौक़ु चढ़ियो आहे इन में वेस्टन डांस जेको आहे ॾाढे सुठे तरीक़े सां पियो हले स्कूल कॉलेज सभिनी में वेस्टन डांस जेको आहे सभ खां पहरीं उन ते जोर ॾिनो वेंदो आहे वेस्टन डांस कई वेंदी आहे वेस्टन डांस में जेके आहिनि माण्हू बि में सुठा सुठा कपिड़ा पाए करे पंहिंजा वीडिया ठाहींदा आहिनि ऐं सुठे तरीक़े सां डांसूं कंदा आहिनि इन सां उहे डांसूं बि सिखनि था ऐं ख़ुशि रहण जो बि हिकु सुठो तरीक़ो आहे माण्हुनि जी जेको आह्र ख़ुश इन मां ख़ुशी इन मां ई मिलंदी आहे वेस्टन डांस करण सां ई